जय झूलेलाल ॿार पंहिंजे उच्च शिक्षा ऐं कॉलेज लाइ वॾनि वॾनि शहरनि में वञणु पसंदि कंदा आहिनि सभिनि ॿारनि जा पंहिंजी पंहिंजी रुची हूंदी आहे कंहिंखे साइंस पसंदि आहे कंहिंखे कॉमर्स पसंदि आहे कंहिंखे डॉक्टर ठहणो आहे त कंहिंखे इंजीनिअर ठहणो आहे कोई एस्ट्रॉनॉट ठहणु थो चाहे ईअं सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो अलॻि अलॻि रुची हूंदी आहे जंहिंखे साइंस पसंदि आहे उहे नीट एक्ज़ाम ॾेई करे मेडिकल कॉलेज में पंहिंजो दाख़िलो कराए वठंदा आहिनि ऐं जंहिंखे इंजीनिअरींग पसंदि आहे उहो जे ई ई जो एक्झाम क्लीअर करे करे पंहिंजो दाख़िलो इंजीनिअरींग कॉलेज में कराईंदा आहिनि ॾाढा सारा कॉलेज आहिनि पंहिंजी मुंबई में जेके अलॻि अलॻि फिल्ड खे दर्शाईनि था पिया ॾाढा सारा मेडिकल कॉलेजेस आहिनि आर्ट्स कॉमर्स विज्ञान नर्सींग कोर्सेस आहिनि आइ टी आइ कॉलेज आहिनि ॾाढनि सारनि कॉलेजनि में कृषीअ जे बारे में सेखारियो वेंदो आहे म चिकित्सा जे बारे में सेखारियो वेंदो आहे टिचींग जे बारे सेखारियो वेंदो आहे बी एड डि एड करायो वेंदो आहे ताकी अॻियां टिचर्स ठही सघनि ॾाढा सारा श ॿार भई जेके जंहिंखे जंहिं में रुची हूंदी आहे उन्हनि ॿारनि खे उन क्षेत्र में अॻियां वधायो वेंदो आहे